असांजे जूनागढ़ में गाॾियुनि जी ॾाढी सुविधा आहे असांखे किथे आसे पासे में वञिणो हूंदो आहे त रिक्शाउनि जी बि ॾाढी सुठी सुविधा आहे ऐं वाजिबी भाव बि वठंदा आहिनि अगरि असांखे ॿाहिरि गांव किथे वञिणो हूंदो आहे असांखे द्वारका वञिणो आहे सोमनाथ वञिणो आहे बाटवो वञिणो आहे पोरबंदर वञां त असांखे हिते बस जी बि ॾाढी सुठी सुविधा आहे एसी बसूं बि आहिनि त नॉन एसी बि बसियूं आहिनि सभु जीअं चओ ऑनलाइन बुकिंग थींदियूं आहिनि ऐं उन में बि वाजिबी भाव आहिनि कोई ग़रीबु माण्हू बि हुन में वञी सघंदो आहे ऐं असांजे हिते रेलगाॾियुनि जी बि ॾाढियूं सुठी सुविधा आहे किथे बॉम्बे था वञूं किथे किथे बि वञी था सघूं त एसी आहे नॉन एसी आहे पाण में वञी था सघूं पिया उन जी टिकट बि असां ऑनलाइन कराईंदा आहियूं बसि ख़ाली बरसाति में ॾाढी तकलीफ़ु थींदी आहे रस्ता ॾाढा किना थी वेंदा आहिनि त असां किथे वञी न सघंदा आहियूं त महिरबानी करे सरकार खे रस्ता ठाहिणु खपनि जल्दी सां जल्दी